जयपुर जिले में बहुत सारे मुख्य परिवहन हैं अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ की सड़कें तो सड़कों पर सरकार ने बहुत अच्छे से काम कराया हुआ है काफ़ी जगह हैं जहाँ सड़कें थोड़ी टूटी फूटी हैं या रास्ता ख़राब है वहां भी सरकार बहुत अच्छे से अभी वहां काम करवा रही है और बहुत आगे अच्छे तरीके से और सड़कों पर काम हो रहा है या बहुत अच्छी सड़कें या सुविधाएं सरकार ने लोगों को दी हुई हैं उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे रेलगाड़ी की सुविधा है हवाई अड्डे जयपुर के अंदर है सार्वजनिक परिवहन जैसे हमारे यहाँ पर जो बस चलती है या रिक्शा चलता है टेम्पो चलते हैं ऐसे कुछ सार्वजनिक जो परिवहन है जो लोकल यहाँ जयपुर के अंदर घूमते है जैसे सरकारी बस है उसमें कम किराये में लोग दूर से दूरी दूर से जो जितनी भी बड़ी दूरी है वो तय कर सकते हैं तो जैसे छोटी रिक्शे हुए या बस हुई सरकारी उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कहीं बाहर जाने के लिए तो बहुत सारे जैसे टूर एंड ट्रेवल की जो बसेज होती हैं जो बाहर जाती हैं वैसी भी यहाँ पर टू टूर एंड ट्रेवल की बसेज चलती हैं